हलो हा जय झूलेलाल भैया हा ॿुध न बसि पुछ ई न बसि घरां खां सभ चांहि पाणी पी करे आया आहियूं ऐं तव्हां ई दुकान ते आया आहियूं शादी जी ख़रीदी करणु त असांखे शादी में ॾियण लाइ कपिड़ो खपे पंजा साड़ियूं खपनि अठ ॾह ड्रेस खपनि चणिया चोली खपनि त आहिनि तव्हां वटि सुठे

अच्छा सभिनि लाइ मिली वेंदो न इते ई इन ई दुकान ते त असां सभु हा उहो ई वठणु आया आहियूं त ॾेखारो न सभ थोरा वन पीस ॾेखारो थोरी ॿ टे साड़ियूं ॾेखारो त ॿारनि लाइ बि हलंदो तव्हांजो ॿुधो आहे की तव्हांजे दुकान ते ॾाढो सुठो मिलंदो आहे सभु कपिड़ो त नालो ॿुधी करे आया आहियूं त थोरो बि ॾेखारो छा छा कलर आहिनि कहिड़ा आहिनि ॾेखारो भला

वन पीस आहिनि वन पीस शादियुनि लाइ ख़रीदी करणु आया आहियूं असां त शादियुनि जो ज सभ उन हा फ़ैसी फ़ैसी थोरी वैराइटियूं हुजनि सुठियूं सुठियूं त कैटलॉग पीस हुजनि तव्हां वटि वन वन पीस उव सभु ॾेखारो त असां ई जीअं दीदियुनि लाइ बि वठिणा आहिनि ॿ टे मम्मी लाइ बि वठिणियूं आहिनि साड़ियूं ॿाड़ियूं सभु त उन ई हिसाब सां ॾेखारो मूंखे भला कहिड़ा आहिनि छा आहिनि हा हा सभु हलंदा कलर सभु कोई बि इहो नाहे हा हलंदा हा बसि हा हा हा हा हा ओके ओके हा बसि अहिड़ो ई खपे असांखे हा हा बसि इयं ई रेडी थी वञणो खपे शादीअ जो टाइम आहे भई नज़दीक अचे पियो असांजो अलाही त सभु ड्रेस रेडी थी वञण खपनि

हा हा हा हा हा अच्छा ॾिसां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त टे माड़े ते हली वञा भले ॾेखारंदा सभु ठीकु आहे ॿारनि जो बि आहे नंढनि ॿारनि छोकिरिनि जो बि आहे मथे अच्छा त फ़्रोक ॿ्रोक सभु मिली वेंदा न ढिंगलियुनि लाइ नंढियुनि लाइ ॿारनि लाइ हा ठीकु आहे त सेल में कुझु डिस्काउंट आहे छा वधारे के छा कहिड़ी रीत ना डिस्काउंट आहे अच्छा त ॿियों अच्छा ॿियों बि मिलंदो छा डिस्काउंट हेॾी ख़रीदी थींदी भला न अच्छा पोइ ॾिसूं था ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियों ॿुधायो हा हा ठीकु आहे हा त साड़ियुनि में कुझु नओं आयो आहे भला साड़ियुनि में हींअर प्लेन कॉन्सेप्ट हले पियो जेको त उहो आहे तव्हां वटि त उह मूंखे ॾिसिणो आहे भला हा मूंखे खपे ब्लेक में खपे हिकु रेड में खपे अने हिकु ब्लू में बि खपे प्लेन कॉन्सेप्ट जेको आहे ब्लाउज़ प्रिंटेट ईंदो आहे अने प्लेन साड़ी ईंदी आहे मूंखे अहिड़ो कॉन्सप्ट खपे सिम्पल सोभर मां अहिड़ो पाईंदी आहियां मतलबु मुंहिंजे लाइ खपे हा बसि ई टे साइड में रखी छॾो इहो ई टे कलर मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि त उहो रखो साइड में इहा मस्तु आहिनि अने ॿियों कुझु ॾेखारो नओं आयो हुजे कुझु साड़ी में वन पीस में की आहे न साड़ी हिकदमि पाती हुजे त लुक मस्तु अचे शादी में पार्टी वियर साड़ी खपे मूंखे

अच्छा अच्छा चलो ॾेखारो भला हा अच्छा पाइ करे हा हा हा ठीकु आहे भैया हा ई ट्राइ त कयो भैया पर अलाही मस्तु आहे ई बि रखो साइड में भले हा इहो आहे पोइ हिनमें ॿियों कलर हुजे त ॾियो मुंहिंजी भेण लाइ बि खपे मूंखे हिन में सेम में ई असां ॿई भेणूं गॾु पाईंदासीं ॿियों कहिड़ो कलर आहे इन में

अच्छा ठीकु आहे जय झूलेलाल